جی ہاں ایسے بہت سارے موضوعات ہیں جن پر میں لكھنا چاہتا ہوں لیكن اس شک كے بنا پر نہیں لكھتا ہوں كہ كیا پتہ میری لكھائی جو میں تحریر لكھ رہا ہوں وہ لوگوں كو پسند آئے كہ نہ آئے میں ہندوستان میں تعلیمی نظام كو بہتر بنانے كے موضوع كو لے كر كافی دنوں سے سوچ رہا ہوں اور اس پرلكھنا چاہتا ہوں لیكن بس یہی سوچ كر پیچھے ہٹ جاتا ہوں اسی شک میں كہ كیا پتہ میری تحریر لوگوں كو پسند آئے كہ نہ آئے ہندوستان

آپ كو کھلی آزادی ہے آپ كسی بھی موضوع پر كچھ بھی لكھ سكتے ہیں حكومت كی طرف سے یا ہندوستان كے عوام كو كسی كو بھی كسی بھی چیز كے لیے مناہی نہیں ہے ممنوع نہیں ہے كہ آپ كس موضوع پر لكھ سكتے ہیں كس موضوع پر نہیں لكھ سكتے ہیں بلكہ آپ بالكل آزاد ہیں جس موضوع پر بھی لكھنا چاہیں لكھ سكتے ہیں ہندوستان میں تعلمی نظام كو بہتر كیسے بنائیں اس موضوع پر میرا لكھنے كا منصوبہ ہے اور میں ان شاء اللہ آگے لكھوں گا بھی